नमस्ते हाँ हाँ मैं बबली शॉप से बोल रही हूँ हाँ क्या हो गया है मोबाइल में हाँ हाँ ठीक है तो आप लेकर आ जाना मेरी शॉप में मेरी शॉप है यहाँ मन्दिर के सामने मेरी शॉप है थोड़ा लेकर आ जाना अपने आप तो मोबाइल को चेक कर लूँगी उसमें क्या क्या खराब है देखो स्पीकर डलेगा यह आप बोल रहे स्पीकर खराब है तो स्पीकर डलेगा उसमें पिन खराब है तो पिन को भी चेन्ज करना पड़ेगा और ऊपर की तुम्हारा वह डिस्प्ले खराब हो तो वह भी चेन्ज करना पड़ेगा देखो सौ रुपया तो तुम्हारा डिस्प्ले चेन्ज हो जाएगा उसमें पिन पिन का है और उसका स्पीकर भी डलाएगा तो दो हज़ार रुपया तो लग जाएगा तुम्हीं देखो ना तो उसमें देखो तुम्हारा तो डिस्प्ले भी डलाएगा पिन भी डलाएगा और स्पीकर भी लान डलाएगा अब स्पीकर भी मुझे लाना पड़ेगा ना वह मैं ही बाहर से मँगाती हूँ हाँ आ जाइए आपलोग कभी कर लूँगी ऐसी कोई बात नहीं है आ जाइए आप दोकान पर आ जाइए मोबाइल ले आइए मैं कम कर लूँगी थोड़ा बहुत हो जाएगा मैनेज़ हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है अठारह सौ रुपये दे देना जैसे मोबाइल भी तो तुम इत इतना महँगा मोबाइल खरीदते हो उसका सामान भी तो इतना महँगा होता है देखो न तुम्हारी न मेरी सतरह सौ दे देना ठीक है और ले आना मोबाइल ओ के बाइ